جی ہلو سر جی کہہ رہا تھا سر کہ ہمارے ابھی جو آم کا سیزن ہے اور باگیچے ہمارے یہاں بہت ہیں اور پیڑ پودے مطلب طرح طرح کے آم کے پرکار ہیں کیا آپ خریدنا پسند کریں گے ایز اے بل ایک تو ہمارے یہاں فیمس آم لنگڑا چلتا ہے ایک سرجا پوری آم ہوتی ہے جو جن کی بیچ تھوڑا ہوتا ہے اور اس میں جو اس کا مٹیریل زیادہ ہوتا ہے میٹھا زیادہ ہوتا ہے اور ایک لنگڑا ہوتا ہے اور ایک ممبئیا آم کہتے ہیں جو کافی بڑا ہوتا ہے ایک ایک کم سے کم ہاف کے جی کا اور بہار کا فیمس آم جو ہے لنگڑا آم کہا جاتا ہے میٹھا بھی زیادہ ہوتا ہے اور اچھے ریٹ پر مل جائے گا آپ کو سر اگر آپ ایز اے بجنس لیں گے تو ہم یہاں سے تیس روپے کلو آپ کو دے سکتے ہیں اگر پرسنل یوز کے لیے لیں گے تو پانچ کے جی سے نیچے آپ کو فورٹی روپیز دے دیں گے اگر بجنس کے لیے چاہیے تو تیس روپے اور ہم دونوں صورت ہے اگر آپ بزنس کے لیے لیں گے تو ہم آپ کو کچا بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ کو گھر کے لیے چاہیے اور جلدی چاہیے تو پکا ہوا بھی دے سکتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہاں بہتر کچا ہی رہے گا آپ ہمارے یہاں سے منگوا لیجیے اور بہت زیادہ بینیفٹ ہے یہ آم کا چلن بھی بہت زیادہ ہے پورے بہار میں پورے ہندوستان جی چار قسمیں ہے ایک تو ہم نے بتایا لنگڑا آم ایک بتایا سرجا پوری ایک ممبئیا آم کہا جاتا ہے جو لنگڑا آم کافی فیمس ہے میٹھا زیادہ ہوتا ہے اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں بہترین ہیں میرے حساب سے تو آپ یہی لیجیے اور کتنا آڈر کرنا چاہیں گے آپ

ٹھیک ہے جی جی جی ٹھیک ہے سر تھینک اوکے تھینک یو